हिंदी भाषा जो है हमारे यहाँ भारत वर्ष में मातृभाषा के रूप में कहा जाता है और इसमें अंग्रेजी भाषा जो है वो अलग कुछ अलगाव के रूप में आता है लेकिन हिन्दी में एक शब्द के अनेकों रूप से बोलने का तरीका हर इलाके में अलग अलग है जिसको लोग अपने शब्दों से संबोधित करने के लिए हिंदी में हर एक आदमी को सम्मानित किया जाता है और सम्मान स्वरूप ही बोला जाता है इसलिए हिंदी में इस तरह से बोलने के लिए हर जगह लोग तैयार रहते हैं और सीखते भी हैं ज्यादातर हिंदी ही अंग्रेजी भाषा बहुत कम लोग सीखते हैं ये अपने अपने स्थान का अपने अपने जगह का अपने अपने इलाके का जो है सम्बोधन करता है